जो डाइनिंग टेबल मैंने खरीदा था उसका फ़िनिशिंग तो अच्छा लगा लेकिन उसकी जो लकड़ी का नीचे का बना हुआ डंडा जो स्टैंड खड़ा होता है वो थोड़ा कमज़ोर बनाया हुआ है जैसे ही बाहर आया टूट गया तो मुझे थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आगे मैं खरीदूँ या मैं दुकान से लेउँ तो इसके बारे में मुझे मज़बूती देखना है कि मज़बूत कितना है इसके बारे में मुझे जानकारी बहुत ही होनी चाहिए